वीडियो कंटैक्ट और क्रिएशन जेह्ड़ी ऐ इक बोह्त ही बैड इम्पैक्ट साढ़ी गेम उप्पर मतलब इफैक्ट करदी ऐ असेंगी अगर अस मतलव गेम दे अलावा अदर एक्टिविटीज विच पेई जाचै मतलव ते असेंगी बोह्त इफैक्ट करदी ऐ साढ़ी पर्सनल लाईफ बिच असेंगी गेम दे उप्पर घट्ट इंटरस्ट रेही जंदा मतलब अस उस लगन कन्नै अस उस कम्म गी नेईं करी सकदे जियां अस अग्गें करने होन्ने